योगा असांखे क़ुदिरत तर्फ़ां हिकु वरदानु आहे योगा व्यायाम ई नाहे पर असांखे सभिनि बीमारियुनि खां परे रखंदो आहे जेको बि योग आहे रोज़ु कंदो आहे नियम सां कंदो आहे त हुननि खे को काई बि बीमारी न लॻंदी आहे जे अनुलोम विलोम कंदो आहे त हुनखे बी पी जी तकलीफ़ न थींदी अखियुनि जी रोज़ु क्रियाऊं कंदो आहे त हुनजी अखियुनि जी रोशनी वधंदी आहे अहिड़ियूं कईं क्रियाऊं जेकर माण्हू रोज़ु करे थो त हू हर बीमारिअ खां परे रहंदो योगा हिकु वरदानु आहे क़ुदिरत तर्फ़ां इंसान खे